ہمارے زندگی میں بجلی کی بہت اہمیت ہے جیسے گرما میں سرما میں بارش میں گرما میں بجلی جاتی ہے تو گرمی ہوتی ہے سرما میں بجلی جاتی ہے سردی کی وجہ سے موسم ایک دم اندھیرا ہوتا ہے جب بجلی چلی جاتی ہے تو گھر اور اندھیرے میں ہو جاتا ہے بارش میں کرنٹ چلے آتا ہے جیسے ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے ٹی وی فریج وغیرہ کا بجلی جانے کی وجہ سے ہمارے کئی چیزوں پہ متاثر ہوتے ہیں ہے کرنٹ کی چیزیں استعمال ہونے کے ہم عادی ہو چکے ہیں اس دور میں ہم کرنٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے جب بجلی جاتی ہے تو ہم کئی مرتبہ مو متاثر ہو جاتے ہیں جب بجلی کٹ جاتی ہے خاص طور پہ گرما میں نہ ہم آپ فریج میں کوئی اشیا محفوظ رہتی ہے اور گرمی ہوتی ہے بچے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں بجلی کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت اور اب بہت اہمیت کردار ادا کرتی ہے اس دور میں ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے بجلی کے بغیر انسان بہت ہی لاغر ہو جاتا ہے بجلی ہمارے لئے بہت ہی امپارٹنٹ اہم کردار ادا کرتی ہے بجلی ہمارے زندگی میں بہت ضروری ہے ہر موسم میں بجلی کا اپنا ایک نیا کردار ہوتا ہے بس بجلی ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے